सोसल मीडिया एक बहुत बढिया ही सोसल मीडिया है यह पहले लोग सोसल मीडिया से प्रचार प्रसार नहीं करते थे आज कल लोग सोसल मीडिया से ही सारा कुछ प्रचार प्रसार हो जाते हैं जैसे कोई गाँव में कोई छोटी मोटी दुकान डाली है तो उसको आज कल लोग मोबाइल से मोबाइल से सोसल मीडिया पर डाल देते हैं जैसे फेसबुक पर इन्स्टाग्राम पर व्हाट्सअप पर डालकर सोसल मीडिया से अपना पूरा प्रचार प्रसार कर देते हैं और इसका लाभ उठाते हैं सोसल मीडिया में आजकल गाँव घर में पंचायती ला लेक्सन इलेक्सन होता है लोकसभा इलेक्सन होता है आजकल सोसल मीडिया से ही प्रचार प्रसार हो जाते हैं और यह सोसल मीडिया से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो जाते हैं लोग के टाइम की बचत होता है और इसमें ज़्यादा कोई दिक़्क़त भी नहीं है सोसल मीडिया से आज कल लोग गाँव घर में छोटा मोटा कलाकार उसको भी आगे बढ़ने का मौक़ा मिल जाते हैं छोटा मोटा कलाकार अपना जैसे डांस परफॉरमेंस यह सब अपनी रील्स बनाकर डाल देते हैं सोसल मीडिया से और इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है अभी हम लोग ह अभी हम दुकान खोले थे सोसल मीडिया के माध्यम से हम अपनी दुकान का प्रचार प्रसार किए थे बहुत ज़्यादा लाइक मिला था बहुत ज़्यादा लोग देखे इससे हमको ज़्यादा आदमी को बताने का ज़रूरत नहीं पड़ी सोसल मीडिया से आदमी को बहुत फ़ायदा है सोसल मीडिया से कोई कोई फेसबुक इस्टाग्राम पर कोई कोई बुरा अनुभव हुआ है जैसे कोई कोई कोमेंट में ग़लत सलत बात लिखकर डाल देते हैं ग़लत सोसल मीडिया से सोसल मीडिया का सही उपयोग करना चाहिए ग़लत उपयोग नहीं करना चाहिए जैसे आजकल सोसल मीडिया पर बहुत गंदी गंदी विडियो बनाकर डाल देते हैं इससे युवा वर्ग के लोग बिगड़ते जाते हैं द सोसल मीडिया से फ़ायदा है तो नुक़सान भी है सोसल मीडिया से बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ रिल्स बना बनाकर डालते हैं कोई अच्छा बनाकर डालते हैं माता पिता का बनाकर डालते हैं कोई गंदी गंदी वीडियो बनाकर डाल देते हैं इससे सोसल मीडिया का नाम ख़राब होता है और सोसल मीडिया तो कोई अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है उसको लोग ग़लत चीज़ कहते हैं अब सोसल मीडिया पर कोई गंदी विडियो डाल देता हूँ उसपर कोमेंट्स करते हैं कोई लड़की अपना वीडियो बनाकर गंदे कोमेंट्स कर देते हैं इसपर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इसपर इससे निपटने के लिए फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है इससे बहुत दिक़्क़तें आती हैं सोसल मीडिया से पहले लोग सोसल मीडिया पहले लोग को इतना आता नहीं था और अब तो रील्स बना बनाकर डाल डालकर सोसल मीडिया का जो है अब जहाँ भी देखते हैं रील्स रील्स बनाते हैं चौक हो गया मन्दिर हो गया दुकान हो गया जहाँ जाते हैं वहाँ पर लड़का हो लड़की हो जो भी हो सब रील्स बनाते हैं मंदिर में जाओ वहाँ भी आपको रील्स बनाते मिलेंगे प्लेटफारम पर हो इस्टेशन पर हो बस इस्टैंड पर हो जहाँ भी आप जाइए तो वहाँ रील्स बनाकर सोसल मीडिया पर डालेंगे लाइक के लिए फॉलो के लिए और उससे उसको फ़ायदा है तो आप कोई सोसल मीडिया से यही होना यही हो रहा है सोसल मीडिया पर पहले लोग अच्छे अच्छे काम करते थे अपना प्रचार प्रसार करते थे अपना जो भी हो दुकान का प्रचार प्रसार होता था जैसे बड़े बड़े नेता आते थे तो वो सब का होता था वहाँ भाषां में वे वहाँ पर सोसल मीडिया पर डालते थे अब तो ड़ील्स के अलावा कुछ नहीं डालते हैं रील्स बना बनाकर सब डालते हैं लाइक व्यू के लिए फॉलो के लिए शेयर करिए यही सब बताते रहता है

सोसल मीडिया पर कोई बुरे बुरे कोमेंट कर दे तो उससे निपटने के लिए पुलिस को एक सौ बारह पर फोन करना पड़ता है और यह यह झगड़े का संकेत देता है और बुरा कोमेंट्स करने वाले को फिर पुलिस से निपटना पड़ता है पुलिस उसको ले जाकर उसको जो उसको फाइन चलान कटता है फिर उसका मन सही होता है और सोशल मीडिया बहुत अच्छा है तो बहुत ख़राब भी है सोसल मीडिया को ख़राब करने में युवा वर्ग के लोग लोग ही हैं जो अपनी रिल्स बना बनाकर गंदे कोमेंट्स करते हैं गंदा वीडियो डालते हैं सोसल मीडिया का का नाम ख़राब करते हैं सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया एक कमाने का ज़रिया बना दिया है सोसल मीडिया पर रील्स बना बनाकर पैसा कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया बना रखा है और सोसल मीडिया का नाम ख़राब करते हैं